हैलो आं जी आं जी थुआढ़े म्हल्ले थुआढ़े म्हल्लै नुक्सान ते नना होआ ऐ हल्ली ते तुस इंया करो म्हाराज जल्दी जल्दी अपना एड्रेस सनाओ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ते इं'या करो तुस थोह्ड़ा हारा इं'या करो तुस पानी थोह्ड़ा इंया अग्गी पर सुट्टो ते अग्ग थोह्ड़ी शांत होऐ अग्ग पुज्जने आह्ले न कोई दस्सें मिंटां च ठीक ऐ